बिहारमे व्यावसायिक वातावरण बनबै लेल उद्यमशीलताके गति दै लेल नव नव उद्योग करै लेल सरकार सहयोग तऽ कऽ रहलैए लेकिन सरकार जे सहयोग करैत छै से कागजपर सहयोग करैत छै चूँकि सरकारी सहयोग जे भेटतै से बैंकके माध्यमसँ भेटतै आ बैंक जे छै से एहि लेल बहुत कारगर नहि भऽ रहलैए ततेक ने बैंकके कर्मचारी आम जनताकेँ परेशान करैत छै जे ओहिसँ ओ परेशान भऽ कऽ ओहिपर ध्यान नहि दैत छै जे हमरा लोनो लेबाक अछि जहाँ तक सुरक्षाके व्यवस्था छै तऽ आर्थिक सुरक्षाके हमरा हिसाबे कोनो व्यवस्था नहि छै आर्थिक सुरक्षा की हेतै आर्थिक सुरक्षा हेतै जे जखन कि ओकरा इन्श्योरेन्स हेतै इन्श्योरेन्स जँऽ होइतो छै तऽ ओकरा इन्श्योरेन्स क्लेम नहि भेटैत छै जेना हमरा कोनो व्यवसाय करय लेल से सरकार लोन देलक हम जे छै से ओकर इन्श्योरेन्स करौलहुँ आ ओ जँऽ कोनो घटना होइत छै जेना दोकानमे आगि लागि गेलै ओ इन्श्योर्ड छै ओकर जे जाँच अधिकारी एलै से ओकरा जाँच कऽ कऽ लऽ गेलै लेकिन ओकर इन्श्योरेन्सके क्लेम जे छै से नहि भेटैत छै क्लेमेन्टके जखन क्लेमे नहि भेटतै तऽ सुरक्षा की ओकरा भेटतै आ ओकरा इन्श्योरेन्स की हेतै तऽ एहिसभ तरहक चीजके अभाव छै सरकार प्रयासरत छै जे एहिठाम व्यावसायिक केन्द्र बनय व्यवसाय होइ नव नव उद्यम लगय ओकरापर ध्यान होइ लेकिन बहुत कारगर भऽ नहि रहलैए